बस ठीक जनाब तुस सनाओ

तुसें किन्ने बंदे दा अरेंजमैंट करना उस्सै स्हाब कन्नै टैंट लगने उस्सै स्हाब कन्नै सारा किश सिस्टम होना साड्ढे चार सौ बंदें दा

डैकोरेशन किस स्हाब दी करनी ऐ स्टेज किस स्हाब दी नायस ऐस्स एंटरैंस कोई निं माराज होई जाह्ग

कोई निं कोई निं जनाब ठीक कोई कमी पेशी निं होग जनाब कोई निं कोई निं जनाब क कोई निं कोई निं वैन्यू इ'यै रौह्ना साढ़ा पराना जेह्ड़ा तुसें दिक्खे दा

हां में तुसें इक दिन इक दो दिन पैह्लें फोन करियै सनाई ओड़गा पूरा ठीक ऐ ठीक ऐ जनाब